जि कुर्तिखौ आं अर्दार खालामदोंमोन बेखौ आङो कटन कटन नि जि सानदोंमोन नाथाय एसे गलायमोन्देर बायदि मोनदों जिखौ जायनि थाखाय आं बारा मोजां मोनाखिसै